دیکھو مذہب تو کیا ہے کسی کا بھی مذہب ہو چاہے مسلمان کا مذہب ہو چاہے ہندو کا مذہب ہو ہر مذہب پرانا ہے ہندوستان میں ہندو مذہب ہے مسلمان جو مسلمان ہیں وہ باہر کا مسلمان ہے مسلمانوں بھی باہر کئی سالوں سے مگر ہندوستان میں جو مذہب مسلمان آیا ہے پندرہ سو سال پہلے آیا سو ہے مگر ہر مذہب کی اپنی اپنی اب ہم کسی کو کسی کے مذہب کے بارے میں نہیں بول سکتے کیوں بولے تو جس کو بھی جس کسی کو بھی وہ اپنا مذہب پیارا ہے وہ ہندو ہو تو ہندو مذہب بھی اس کو پیارا ہے وہ مسلمان ہے تو مسلمان مذہب پیارا ہے ہمیں کسی کے مذہب کے بارے میں نہیں بولنے کا اختیار ہے کیوں کہ ہندوستان ایک ڈیموکریسی ملک بھی ہے کسی کو بھی آزادی ہے یہاں پر رہنے کی اور کسی کو بھی کسی کے مذہب کے بارے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں بولو ہر کوئی اپنے طور طریقے سے جی سکتا ہے